भजन मंडली ऐ जेह्ड़ी में ते बड़ी देर दी दिक्खी नी ऐ ग्रांऽ ते मेरै है नी पर अपने सतसंग कीर्तन करदे रौंह्दे न सतवाह् होंजे न ते उंदै च अस दिखचै ते ढोलकी बज़ांदे न लोग चिमटा बज़ांदे न खंजड़ी जिसी जिसी आखदे न जां चिमटा आखदे न ओह् बड़ादें चमचा ढोलकी पर चमचा बजांदे न ते मता में कुतै दिक्खेआ होऐ तां हरमोनियम बज़ांदे न इंदे इलावा डफली होई जेह्ड़ी शनकनें आह्ॅली डफली होंदी ओह् लभदे न बस इयो लभदे न खास कोई मती इयां भजन मंडली ते नी ऐ व लोग अपने जियां जनानियां बौह्दियां न ते सतसंग करदियां न ते इयो बजदियां न ढोलकी बजदी ऐ चिमचा बजदा ओह्दे उप्पर चिमटा होंदा ऐ ते कुतै कुतै हरमोनियम बी में दिक्खे दे